अगर सामान घरमे कम रहतै आ खाना बनाबैके रहतै तऽ हम की करबै कि आलू अगर घरमे उपलब्ध हइ फेर आटा उपलब्ध हइ तऽ हम की करबै आलूके चोखा आओर रोटी बना देबै अगर जैसेकि खिचड़ी बनाबैके हइ तऽ आटा चावल रहतै दालि रहतै तऽ खि आओर तऽ आलूके चोखा खिचड़ी तैआर कऽ लेबै आ ना तऽ की करबै फेर ओही चावलके चावल बना देबै अलगसँ दालि बना देबै आओर चोखा बना देबै तीन आइटम हम तैआर कऽ लेबै ओतना सामानमे ऐसे ही खाना बना सकैत छियै हम जैसेकि अगर आटा हइ आ आलू हइ तऽ हम की करबै आलूके पूरी भी बनाके तैआर करि सकैत छियै ऐसे ही हम चारि आइटम कमसँ कम सामान रहतै तैयो ओहिमे चारि सामान तैआर कऽ लेबै जैसेकि चावल हइ आओर